بہت قسم کی تصاویر ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے کیمرہ میں کیپچر کرتے ہیں جیسے کہ کینڈڈ فوٹوگرافی ہو گئی اور وائلڈلائف فوٹوگرافی ہو گئی اور دن کے روشنی میں ڈےلائٹ فوٹوگرافی ہو گئی جس کے اندر ہم روشنی کا ڈائریکٹ استعمال کرتے ہوئے ریفلیکٹرر کے ذریعے روشنیوں میں رنگ بھرنے کی اور سبجیکٹ کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں